असां जॾहिं पाकिस्तान मां आयासीं त असांखे अ बैरेक में जॻहियूं ॾिनी वइयूं ऐं हाणे हाणे फ्लैट बिल्डिंगियूं ठही वइयूं आहिनि इएं भिति सां भिति बिल्डिंगियूं ऐं उहे माण्हू इएं ॾिसणु ॾिसणु ईंदा आहिनि की भई कीअं ठहियलु आहे इहे असां असांजा हाणे फ्लैट ठही विया आहिनि बिल हरी ओम